بائیکر کے طور پر مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں کچھ یہ ہیں ہجوم والے علاقوں سے بچنے کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کرنا ٹریفک قانون کے پالن کرنا ٹرکس پر دوسروں ڈرائیوروں کے ارادوں کو سمجھنے کی کوشس کرنا اور ایسے دیگر بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں جیسے کہ رات کے وقت سفر سے گریز کرنا کیونکہ اس وقت جانور زیادہ متحرک ہوتے ہیں جانوروں کے رہنے کے والے علاقوں سے گریز کرنا وقت بائک کے رفتار کو کم رکھنا یہ احتیاطی تدابیر بائیکر کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنے میں مدد کر سکتی ہے اور اسے سفر کو مضبوط بنا سکتی ہے